नमस्ते मैडम मैं शिशु निकेतन से बोल रही हूँ मैडम मुझे बच्चों के लिए यूनिफॉर्म सिलवाना था आप टेलर बोल रही है ना तो आप क्या क्या सिलती हैं तो मुझे बच्चों के लिए पैन्ट और शर्ट टाई वगैरह और बेल्ट ए सब की व्यवस्थाएँ करवानी हैं टोपी भी सिलवानी थी तो सिल जाएगा तो आप हाँ ठीक है मैडम कर दीजिएगा उनसे भी क्योंकि मेरे यहाँ देखिए ढाई सौ बच्चे हैं तो ढाई सौ बच्चों के लिए टोटल सिलना पड़ेगा तो क्या जो कपड़े वगैरह हैं अच्छी क्वॉलिटी के हैं ना तो सिलेंगी पर बच्चे का कितना पड़ेगा मैडम हाँ बहुत सारे मतलब बच्चे ए होते हैं कि थोड़ा सा गरीब घर से बिलॉन्ग करते हैं तो मैंने सोचा है कि अपने तरफ से ए ड्रेस बटवाँ दूँ तो मैं सोच रही हूँ कि आप थोड़ा ड्रेस वगैरह सील लेते हैं आप अच्छे तो अच्छे रेट में तो अच्छी रहती तुरपोज बहुत सारे वह तो हैं बहुत सारे महँगे कपड़े चल रहे हैं बहुत सारे बिल भी इनका बहुत ज़्यादा है ठीक है मैडम और कपड़े उपड़े की क्वालिटी वगैरह देखिए मैडम मुझे चाहिए तो थोड़ा सा लेट आप दे सकती हैं लेकिन अच्छी गुणवत्ता वाले कपड़े चाहिए क्योंकि बहुत कई दिनों तक चल सके बच्चों का जैसे कुछ कपड़े होते हैं कि बहुत ख़राब क्वालिटी के होते हैं जो जल्दी फट जाते हैं